जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिकआवहाय गोबां बिदिनो दैसाफोर दङ बे दै बे दैसाखौ दैसायाव जेरै धोनस्रि दैसा थायो गोबां बिनिनो भैरबखुन्डफोरनि बे दैसाफोराव भुटाननि भुटाननिफ्राय फैनाय बे दैसाफोराव बिदिनो मानसिफोरा थांनानै पिकनिकफोर जाहैनाय जायो जाहैनाय जायो जे पिकनिकफोरखौ पिकनिकफोराव जे गोबां बिदिनो माल अज'फोरखौ लाङो जेराव सुनो गोनां जायो बे दैसाफोरखौ बेयावहाय बाहायो नाथाइ बिथांमोनहा बे दैसाखो मोजाङै बाहाया गाज्रिहै बाहायो जेरै बे दैसाखौ मैला खालामनानै गारबोयो बा बे दैसायाव बिनि गाज्रि बथलफोरखौ गारहरो गारहरनानै बायदि प्लाष्टिकफोरखौ गारहरो आरो बे उननि जाय मानसिफ्रा बे दैसाखौ नुबा बे दैसानि दैफोरखौ बाहायो बिथांमोननि गेजेराव बिदिनो गोबां एफेक्तफोर खालामहैयो बिदिनो बिथांनि देहाफोराव बिनि गोबां गोबानाय बेफोरबायदि बेमारफोरा बेमार आजारफोरा बिथांमोननि गेजेराव जायो गोबां खर'फोर साथिं थांनानै खर' साथिं थांनानै गोबां मानसिफोरा पिकनिकफोर जाहैनानै बे दैखौ गाज्रि खामानियाव बाहायनानै बा गाज्रि गाज्रि बेसादफोरखौ वेस्त जानाय बे बेसादफोरखौ बे दैयाव गारहरनानै बे उन उन जिंनि साइटनि जे गामिफोरा जे बे दैखौनो बाहायो बेखौ मिथियालासेनो मिनथियालासेनो बिथांमोनहा बे बासिफोरखौ गारहरो गारहरनानै गोबां बिदिनो दैयाव एफेक्तफोरखौ लाबोयो गाज्रि एफेक्तफोरखौ लाबोयो बेक्ट'रियाफोरखौ बांहोयो बि बियानि जायनि दारै बे गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बे दैखौ बाहायनायनि थाखाय लोंनायनि थाखाय बिथांमोनहा बिदि बेमार आजारफोराव गोदोसोना थानो गोनां जायो बेनि आरो जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलफोराव बिदि दैसाफोरखौ मोजाङै बाहाया मानो होम्बा बेनि बालाफोरखौ लाबोयो बिदिनो बिजनेसफोराव बाहायो अन्थाइफोरखौ अन्थाइफोरखौ लाबोयो जेराव बियाव बे दैसाखौ दैसायाव जे बस्थुफोरखौ मोनो बेफोर बस्थुफोरखौ लाबोयो जायहा बेसेन गोनां जायहा जेरै अन्थाइ बालाफोर बेफोरखौ लाबोनानै बिदिनो बिदिनो गोबां दाम गोसाफोराव बाहायो आरो बिदिनो बिजनेस खालामो बे दैसाखौ लानानै जोंनि बे उदालगुरि एरियायाव गोबां दैसाफोरव थांनानै बिदि बिजनेसफोराव बाहायनाय बिदि बस्थुफोरखौ आगजुफोरखौ बिनिफ्राय दैसानिफाय लाबोनाय जायो